حیدر آباد میں بہت ساری کپڑوں کی کمپنیاں ہیں مگر ہاتھ پر سینے والے سوٹر جو ہاتھ پر اور لے عورتاں بنتے ہیں وہ بہت اچھے اور خوبصورت لگتے ہیں سردیوں میں جب ہاتھ پر بنے ہوئے سوٹر پہنے جاتے ہیں تو بچہ اور بڑے بو بوڑھے سب عمر کے لوگ بہت خوبصورت اور کو خوب بنا کے خشکی دکھائی دیتی ہے